जोंनि गामियावथ' बिदिनो बैसो जानाय सुबुंफोर दङ बिसिनायाव गोलैसोनाय आरो बैसो जायैबो गोग्लैसोनानै दङ बेफोरखौ नख'रनिफोरा मोजाङैनो जोथोन लादों हस्पिटालाव लांदों लाबोदों मुलिफोरखौबो नांगौ बायदि सम बायदि होदों ओंखाम फोरखौबो जे सम बायदि जाहोदों जे मावनो हाया बिसिनायावल' थाबाय थायोना ओरैनो गारसोना दोनाखै मोजाङैनो जोथोन लादों बोराइ बोराइ बुरैफोरखौल' बिदि बिसिनायाव नुबाय थायाखै आरो जोंनि गामियावनो दङ जे सासे बिथाङानो लोंनानै जे गोग्लैसोनानै दङ नख'रनिफोराबो बिथांखौ गारसोनानै दोनाखै बिथांखौ नांगौ बायदि बिजि मुलि हस्पिटालफोरखौ मोजाङैनो जगायना होदों जानाय आदारफोरखौबो बिथांनो मोजाङैनो मेन्टेन खालामनानै बिदिनो गारसो गारसोना दोनाखै बिथांमोननि नख'रनि सुबुंफोराबो जे बिथांखौ थांलाय फैलायनो मोजाङैनो नायफैदों आरो बिथांनि बिमायं बिमायं जायो बिथाङा जे दैलि माने कनटिनिउ माने समाव जे हस्पिटालाव लाङो आरो जेन न'वाव लाबोफिनो मोजाङैनो गाइद खालामदों गारसोना दोनाखै बेफोरबायदिनो जे बिथाङाबो जानाय आदारफोरखौ मोजाङै नायफाबाय थादों मा मोनजायो मा मोनजाया बिदिनो मोजाङैनो नायदों गासैखौबो बोराइ बुरैफोरखौल' नङा जोहोलाव सिख्ला गोग्लैसोना थानायफोरखौबो